हेलो हांव सीया उलयतां आतां हांव हांगा गोंयान येयलां सो कशें कितें आतां हांगा एज अ गायड तुमी कितें सांगूं शकता आमी बेळगांव तुमी सांगात आतां कितें शें कितें म्हटलें सर

हा आ

बरें सावत गोवा न्ही सर

आनी अशें कुळागरां बीन अशें गोव्याचे ट्रॅडिशनल

आ बरें म्हणजे अशें अशें किदें अशें चलता अशें आमी चार पांच दीस आसा हांगा आतां ना आमी हांगा हें करतलीं टॅक्सी ऑर कॅब करतलीं

हा ऑनलायन

हा बरें आनी हांगा हय तेंच गायड जाय पडटलो आमी आसा एक ते बारा तेरा जाण आसा मागीर फाल्यां सकाळीं जावं शकता अवेलेबल सक्काळ फुडें आ कितले जातलें तर आ बरें सर तुमकां मागीर ह्यात नंबरार कॉल करून सांगता आमचें किरें थारता तें थँक्यू सर हा हय ह थँक्यू